औ र' थांनोथ' नांगौमोनलै

ओम

जागोन दे जागोन ओह ओह

नुवाखै नुवाखै जागोन दे

ओम ओम ओम अह जागोन दे

अह अह ओम ओम ओम ओम जागोन दे जागोन जागोन ओम ओम अह दे दे दे